भोपाल ज़िले में बहुत सारे लोकप्रिय पारंपरिक व्यंजन और खाद्य पदार्थ मिलते हैं जिनका इतिहास से बहुत संबंध भी है ये कह सकते हैं जैसे यहाँ पर क़ीमा पुलाव बहुत प्रसिद्ध है बिरयानी बहुत प्रसिद्ध है और भी बहुत सारे व्यंजन हैं जो भोपाली खाते हैं और यह पारंपरिक व्यंजन भी है क़ीमा पुलाव या सीख़ कबाब यह सब खाने के लिए हम पुराने भोपाल में बहुत सारी दुकाने मिलेंगी जहाँ हम जा कर ये खा सकते हैं जैसे ज़मज़म एक दुकान है जहाँ पर ये सब मिलता है उसके बाद और भी ऐसी दुकाने हैं न्यू मार्केट के पास एक दुकान है माता मंदिर की उसमें माता मंदिर के पास जहाँ पर बहुत अच्छा यह भोजन मिलता है जो बहुत प्रसिद्ध है भोपाल में और बहुत लोगों के द्वारा खाया भी जाता है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर अन्य जैसे चीज़ें हैं यहाँ पर कैफ़े का बहुत चलन है भोपाल में जिस में सभी लोग जाते हैं खाते हैं नए नए कैफ़ो कैफ़े यहाँ पर खुलते ही रहते हैं जहाँ पर लोग बैठते हैं खाना खाते हुए जाते हैं छुट्टियों में इस्टूडेंट्स जो हैं यहाँ भोपाल में बहुत सारे छात्र रहते हैं जो हमेशा से ही खाने पीने के शौक़ीन होते हैं वो भी घूमते हैं फिरते हैं तो इसी तरह से भोपाल की जो पारंपरिक व्यंजन हैं सामग्री है और खाना पकाने की जो तकनीक है उनका बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व है और पर्यटन में भी यह बहुत शामिल है पर्यटन के लिए भी एक अच्छा क्षेत्र है खान पान जो भोपाल का व्यंजन है वो